नमस्ते जी जी नहीं जी मैम दस हज़ार जैसी क्वालिटी है आठ सौ तो आता है तो कुछ कम मिल जाएगा अगर जैसे लेंगी तो महँगा पड़ेगा ज़्यादा पैसा लगेगा नहीं नहीं दस हज़ार की ही मिलेगा जो आप एक ठो लेंगी तो दस हज़ार की मिलेगा

वह भी सात हज़ार छह हज़ार तक आठ हज़ार तक आ जाता है सस्ता वाला उसी रेट में नहीं हो पाएगा ना और अच्छी क्वालिटी चाहिए तो अच्छा पैसा लगेगा लगेगा चलो कर देंगे तीन हज़ार जो बोल रही हो ठीक है तब भेज देंगे हम ले लेना आकर हम नहीं आएँगे कोई को भेज देंगे लेकर आप चले आएँ न अपनी पसन्द के कपड़े ले लीजिएगा देखकर आप दस बजे हम दुक़ान दस बजे से पाँच बजे तक दस बजे से पाँच बजे तक हाँ नमस हाँ